मोदी सरकारु द्वारा गुजरात में भुकंप खां पोइ टूरिज़म जो आगमन वधियो आहे गुजरात में नवरात्री तमामु सुठे नमूने मल्हायो वेंदी आहे जेके धर्म जे तर्फ़ु असांखे खिचनि था माण्हुनि में धार्मिक्ता वधे थी हिते रण उत्सव आहे स्टेचू ऑफ यूनिटी तमामु घणा मशहूर आहिनि तंहिंखे ॾिसी असांखे गर्व महसूसु थींदो आहे